हमर सबके क्षेत्रमे बच्चा सब राष्ट्रीय प्रतियोगी करै छै जेनाकि उदाहरण लिअ तैयारी तौर पर यूपीएसके तैयारी करै छै बिहार पुलिसके तैयारी करै छै डेघा के तैयारी करै छै आर्मीके तैयारी करै छै टीचर ट्रेनिंगके तैयारी करै छै अनेक तरहके जे काम सभ छै से तैयारी करै छै विद्यार्थी जाहिमे यू पी एस सी तैयारी करै छै हमरा से जे सम्भव हेतै अपने हम मदद करबै किएकि विद्यार्थी सबके विद्यार्थी सब जे परीक्षा पास करतै तऽ हमर सभके गामके नाम रौशन हेतै हमर क्षेत्रक विकास हेतै किएकि बच्चा सभ जहि साल मेहनत करै छै सभ अलग अलग तरहसँ अपना अपना तैयारी करै छै प्रैक्टिस कोनो टीचरेमे तऽ कोइ करै छै कोइ अपन आदमीए बलामे कोइ करै छै कोइ पुलिसे बलामे करै छै दौड़ेबलामे करै छै सब अपन अपन करै छै जे हमरा से कोनो मदद भऽ सकैत छै सेहो मदद देबै जेना आइ टी आइ जेना जेना आइ टी आइ करतै आइ आइ टी करतै एस एस सी करतै सब तरहके अनुक पोस्ट अबै छै जे विद्यार्थी कतय हमरा से जे कोनो मदद हेतै ओ मदद करबै किएकि विद्यार्थी सब भविष्य उपजोर हेतै इएह इएह सब मनबै छै भगवान से किए छै इएह से हमर क्षेत्रके विकास हेतै हमर गाँवके नाम रौशन हेतै बच्चा सब आगू बढ़ाए बच्चा सब भविष्यके उज्ज्वल बनाय गाँव विकासके नाम रौशन हेतै बिहारके नाम रौशन हेतै जे चीज तैयारी करए बहुत अच्छासे तैयारी करए